فوٹوگرافی میرا ایک بہت پرانا شوق ہے مجھے فوٹوگرافی میں بہت زیادہ دلچسپی ہے میں عمدہ تصاویر کا بہت شوقین ہوں اب میں اس کو پیشہ بن پیشہ کے طور پر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی بھی ہے مجھے قدرت کے نظام کی منظر کشی اور قدرتی مناظر کی فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے میں اس کے لیے کبھی دور درازے کے علاقوں کا سفر بھی کر لیتا ہوں اور جب کبھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں تو اپنے ساتھ عمدہ کوالٹی کا کیمرہ ساتھ لے کر جاتا ہوں اور اگر کبھی کیمرہ نہیں مل سکا تو میرے پاس بہت ہی قیمتی موبائل ہے جس سے تصویر بہت پیاری اور خوبصورت آتی ہے اور میرے اندر پیدائشی طور پر اس سے دلچسپی ہے تو میں نے اس کو آہستہ آہستہ اپنا شوق بنا لیا اور اب اس میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ جس چیز سے آپ کو دلچسپی ہوتی ہے اس کو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور لوگوں نے جب میری تصاویر کو پسند کرنا شروع کیا تو مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگا اور میں پورے شوق اور دلچسپی کے ساتھ اس کام کو کر رہا ہوں